खाना पकाना बनाना ये सारी चीज़ें बहुत ही रुचि रखती हूँ मैं जिसमें कि मैंने गाँव लेबल पर छोटे छोटे प्रोगाम में खाना पकाने जैसे प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें खाना प्रदर्शन किया और दिखाया और बनाने के लिए जो कुछ इस्पेशल रेस्पिज का उपयोग किया और जैसे कि यूट्यूब यूट्यूब व्यंजन में नहीं डाला हुआ है